मैं पर्यटन स्थल को बेहतर बनाने के लिए ग्राम पंचायत को यह सुझाव दूँगा कि पहली बात तो इसको ग्राम सभा के प्रस्ताव में शामिल करें और दूसरी बात ये है कि ग्राम पंचायत इसको ऑन करे यानी अपना स्वामित्व ले क्योंकि ग्राम पंचायत जब तक स्वामित्व नही लेंगी और सरकारों को भी ये चाहिए कि वो ग्राम पंचायतों को स्वायित्व दें कि वो पर्यटन स्थल को अपने अनुसार विकसित करें उसकी जो स्थानीय जो क्वालिटी है वो बरक़रार रखें और उसके साथ साथ ही ये जो लोकल लोग हैं लोकल जो ट्रैडिशनल कलाकार हैं या आर्टीजंस हैं उनको ही वहाँ पर प्रमुखता दी जाए